आं सानो जे जों बयबो लेखा फरायनायाव गोसो होनांगौ आरो गुन गोनां सोलोंथाइ लानानै बर' रावखौ जों आंगो बिमानि बर' राव होननानै एबा फोथांनानै लाखिनो नांगोन मानोना जों बयबो बिमानि रावखौ बाहायनांगोन अब्लासो जों बर' रावखौ जौगाहोनो हागोन आरो रैखा खालामनोबो हागोन